आमच्या कॉलेजींत एक फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन आसलें आनी तातूंत आमकां एक विशय फावो केल्लो आनी हांवें म्हजो फोटो तातूंत सबमीट केल्लो आनी जायत्या जाणांनी केल्लो पूण म्हाका फस्ट प्रायज मेळ्ळें आनी म्हाका एक सर्टिफिकेटूय मेळ्ळी आनी म्हाका बरें दिसलें